ओरैनो दङ औ गायथ'याखै दाबो अखा खमनि थाखाय गायनाय जायाखौ दाबो औ अखाया दासान्दि बारा हाथ'याखै ओंखायनो मायखौ हाय गायथ'नाय जायाखै

ओरैनो जिखुनु जाया माय जोसाखौ खोथिया फोनाय जादों जोसाखौ गायगोन बिदिसो बिनि उनावहाय बिदिनो देग्लाय फुल फाखरिखौनो गायगोन खोथियाखौ फोखानाय जाबाय गासै हाय फास बिगासो गायगोन आमफ्राय बिनि गेजेरावनो दुइ बिगासो खौ जोसा गायगोन आमफ्राय बाथ बाकि माखासेखौ हाय फुल फाखरिखौ गायनाय जागोन खोथियाखौनो दाइरेक गायनाय जागोन खासियाखौ गायनाय जानाय नङा औ धलायानो मायआ एसे मोजांआनो जायो

जोलै फोराथ' एरैनो फारलासेयाव हाय थिनस'थाखा जोसाया आमफ्राय फुल फाखरिया बिदिनो देरस' फार्लायाव हाय नायनाय सै र' मा जायो

दफोनो हागोन होनबा दे बोथोरखौ नायनानै फोबानो जाबाय औ दे दे